कोंकणी म्हणल्यार गोंयची मायभास आमी म्हाका किद्याक लागून कोंकणी आवडटा किद्याक भुरग्याचपणीसान म्हणजे आवय बापायची वो शेजारी सोगलें तांचें आयकोन कोहे कितें उलोयता तें शिकून शिकून कोंकणी शिकूंक पावलो कितलेच तियात्र आनी नामनेचे कला कोंकणीन सादर जाता सोगले सोगल्यान सोगलें म्हणल्यार गोंयचो म्हणल्यार सो गोंयचो मांडो मागीर हांव टायवन सिल्वेरा तोमासाचो चेडो पूत पिराय तेवीस डिजीटल इंडिया भाशेंनी मिशनांत खंयच्याय माद्यमांत वा स्व स्वरुपांत साहित्य अनुकरन करपाक आनी परतून वितर वितरन करचो अदिकार आसा आनी तशेंच खंयच्याय हेतू खातीर वे वेपारी नदरेन लेगीत साहित्याचे साहित्याचें रिमिक्स रुपांत आनी बदालो करपाचो अदिकार आसा हें म्हाका समजोता